دیکھیے ہم اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو یہی نالج یہی رائے دیں گے یہی مشورہ دیں گے کہ اگر وہ سائنس میں جانا چاہتے ہیں تو سائنس کی جو اچھی ٹیکنالوجی ہے اچھے لیول کی ہے جس سے انہیں کامیابی حاصل ہو اس سائنس کو انہیں اپنانا چاہیے اور اس سائنس کو انہیں جو ہے سرچ کرنا چاہیے ترقی کرنی چاہیے تاکہ انہیں آگے چل کے کامیابی حاصل ہو سکے اور ہندوستان میں جو بہترین کالج ہیں یونیورسٹیاں ہیں ان میں انہیں جا کے پڑھنا چاہیے تاکہ پڑھائی میں وہ مضبوط بن سکیں تاکہ آگے کوئی بھی سائنس میں کوئی بھی کتاب آئے کوئی بھی چیز آئے اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے سولو کر سکیں اور بہت اچھے طریقے سے آسان طریقے سے ان ک سولو کر سکے سلجھا سکے تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اچھے سے اچھے ہندوستان دلی کا ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پر جا کے انہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑی ہے اور کافی دور دور سے لوگ وہاں پر پڑھنے آتے ہیں